साढ़े परमंडल बड़े मेले लगदे छड़ी औंदी मेले होंदे इत्थै यात्रु बी औंदे फिर इत्थै एड्डे एड्डे बड्डे मेले लगदे इत्थै बंगा चूड़ियां रीबन नेल पालिशां क्लिप सब कुछ मिलदा बेचने आह्ले लोग औंदे यात्रु यात्रु जेह्ड़े औंदे ओह् उं'दे कोला लैंदे बावे शावे होंदे इत्थै दकाना लगदियां एड्डी एड्डी बड्डियां दकानां लगदियां मेले बिच्च केह् लगदा ह्लवाई लग्गी जंदे इत्थै उ'नें अपने अपने ओह् लाए दे होंदे हलवाइयें अपने अपने लाए दे होंदे रुट्टी खलांदे कोई मेले बिच्च कोई कुछ खला दा कोई कुछ खला दा क्योंकि परमंडल जेह्ड़ा तीर्थ स्थान ऐ इत्थै लोग तीर्थ करन औंदे तीर्थ करदे मदंर एड्डी बड्डी लैन लग्गी दी होंदी शिवजी दा मंदर ऐ आपशम्भु मंदर ऐ सारे लोग उत्थै सैर करन ऐंदे सैर सैर यात्रा करन औंदे यात्रा करदे इत्थै फिर दान पुन्न सारे इत्थै दान बी करदे पुन्न बी करदे इत्थै बड़ै दा बूहटा बड़ै इत्थै लोग फेरियां लांदे फेरियां लांदे होर उत्थै लोग एड्डे एड्डे बड्डे होंदे ते इत्त स्थान पर औंदे ते इत्थै फेरियां बी लाई दियां होंदियां बूह्टे बड़ ब्रह्मा दा बूह्टा ऐ उत्थै फेरियां लांदे चक्कर लांदे होर केह् मेले लगदे एड्डे एड्डे बड्डे मेले लगदे लोग एड्डे एड्डे दूरूं औंदे एह् शैह्रूं तीर्थ स्थान ऐ एड्डा बड्डा तीर्थ स्थान ऐ बड़े लोक औंदे इत्थै एड्डे एड्डे बड्डी गड्डियां रश इन्ना होई जंदा कोई आखने दी गल्ल नेईं रश बिच्च बी लोक आवा दे एड्डी एड्डी बड्डी लैन लग्गी दी होंदी शिबजी भोले शंकर दे दर्शन करने बास्ते ते कन्नै जेह्ड़े इत्थै दकानां लग्गी जंदियां दकानां इन सज्जी जंदियां कोई पर्स बेचा दा कोई फोटूआं बेचा दा एड्डी एड्डी बड्डी दकानां लग्गी दियां होंदियां मेले च आईसक्रीमां खाने पीने दा समान सारा कुछ होंदा लोक जेह्ड़े एड्डे एड्डे दूरां औंदे न इत्थै लंगर बी खाई सकदे न लंगर लग्गे दा होंदा एड्डे एड्डे बड्डे अपनी रुट्टी लेआनै दी जरुरत नेईं पौंदी ऐ लंगर लग्गे दे लंगर बिच्च बंदे रुट्टी खाई सकदे सब कुछ करी सकदे समान दकानां लग्गी दियां होदियां ना के मते पैसे बी नेईं लैंदे हैन इ'नें पैसे बी नेईं लाए दे होंदे न लंगर लोग जेह्ड़े लांदे न ओह् मुफ्त लंगर लांदे लोक जेह्ड़े तां कि दूरां दूरां औंदे न रुट्टी खाई सकदे केईं रुट्टी नेईं बनाई सकदे इ'यां गै औंदे बचारे ओह् जेह्ड़े इत्थै लंगर खंदे एह् एह् एह् शिबजी दा लंगर इत्थै लगदा इत्थै लंगर खाई सकदे मेले च एड्डी एड्डी बड्डी छड़ी औंदी छड़ी कन्नै इन्नै बड़े ओह् औंदे जेह्ड़े बावे होंदे न छड़ी कन्नै बड़े बावे होंदे चेत्तर चौदेआ दा मेला लगदा मघेर चौतेआ दा मघेर चौदेआ दा उत्थै लंगर लगदा मेला लगदा एड्डे एड्डे बड्डे उत्थै छिंज होंदी छिंज बिच्च एड्डे एड्डे दूरूं पैह्लवान आंदे इत्थै घुलने वास्ते फिर उं'दे जेह्ड़े घुलदे न जेह्ड़ा जित्ती जांदा उ'नेंगी मालियां बी थ्होंदियां मालियां बी बड्डी बड्डी होंदियां कुसै गी पैहे थ्होंदे कुसै गी सूट थ्होंदा कुसै गी कुसै गी कुछ कुछ जेह्ड़ी जेह्ड़ी मालियां रक्खी दियां होंदियां मालियें दा मतलब होएआ जेह्ड़े जेह्ड़े उं'दे मतलब गिफ्ट थ्होंदे न उ'नेंगी जेल्लै ओह् भलवानी करदे न छिंज च छिंज करदे घुलदे न घुलने दे बाद च उ'नेंगी पैसै लभदे केइयें गी इन्नै इन्नै बड़े केइयें गी गिफ्ट लभदे केइयें गी केह् आखदे उस्सी सूट थ्होंदे न बड़ा कुछ थोहंदे न एड्डे एड्डे दूरूं लोग औंदे न मतलब दिक्खने बास्ते इत्थै मालियां जित्तदे न जेह्ड़े लोक एड्डे एड्डे दूरूं औंदे न इत्थै मेला लग्गे दा होंदा एड्डा बड्डा मेला लग्गे दा होंदा उस दिन मेले बिच्च इन्ना मजा आंदा आखने दी गल्ल नेईं लोक एड्डियां दकानां लग्गी दियां होंदियां परमंडल स्हेई निं होंदा कि एह् परमंडल ऐ लगदा इ'यां कोई बड़ा बड्डा कोई ओह् ऐ एड्डा बड्डा तीर्थ स्थान ऐ परमंडल हून उस तीर्थ स्थान बिच्च लोक औंदे न सेबा करदे लंगर लांदे होर इत्थै बावे बी औंदे इन्नै इन्नै उ'नेंगी मतलब दान दक्षणा लोग दिंदे न बड़ा पुन्न करदे इन्ना पुन्न करदे कोई आखने दी गल्ल नेईं